म्हाका ल्हान आसतानाच खेळाची आवड आसा म्हाज्या गांवात हांव म्हाज्या इश्टा वांगडा खेळटालो हातूत पारंपारीक खेळ जे खेळटाले ते म्हळ्ळ्यार धरच्यांनी कबड्डी लिपच्यांनी खोखो आदी सगळे गांवचे भुरगे ग्रावंडार वा आमचो सदांचो खेळपाचो मेकळो जागो आसतालो थंय हे खेळ खेळटाले आमचे परस व्हड भुरगे आमकां हे खेळ कशें खेळप तातुतलो टॅकनिक्स सांगताले आमी सुद्दां हे खेळ खेळटाले केन्ना केन्ना ह्या खेळांनी दुखापत जाताली कबड्डी खेळटाना झरकडटाले धावताना पडताले पूण खेळपाक केन्नाच सोडलें ना आतां आमी हेच खेळ वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनाक खेळून आमच्या गांवाचें नांव वयर काडतात